हेल' दङ मोजाङै नोंलाय औ मा औ जोंनि आसामाव मो गेले बल गेलेग्राफ्रा मोजां मोजां दंखायो दा ए हलिसरन बायदि टिभिफोराव नायनो मोनसिगोन बल जोग्राखौ जों गामिआवबो दङ देन्जार देन्जार जोग्रा औ गामियाबो नाम जादा जायो ना औ औ औ औ गल गल सोखायो औ जों गामिआवबो दं देन्जार देन्जार जोखायो ए थांसिगोन डिस्ट्रिकआव गेलेनो थांसिगोन ए औ औ जोनो हाखायो बिसोरो गेलेनो औ मोजाङैनो दं बरथ'मान दा औ औ नायगोन देनां गेलेनायाव देनां डिस्ट्रिकफ्राव टिभिफ्राव हगारबा नायनो मोनसिगोन ना औ देखायखायो औ नेसनेल नेसनेल बल खेला बिदिफोर बादिनायनि जाबालाय देखायखायो खेला गिदिद गिदिद जाबा दे होनबा दोन्नायसै औ दे